सुपौल जिलामे हमर सभके स्थानीय कथा सुखपुरमे तिलेश्वर मन्दिर छै जेकि बहुत पहिनेसँ बनल छै हमर सभके जन्मो नहि भेल हेतै आओर ई तिलेश्वर बाबा अङ्कुरित छियै आओर ककरो ई तिलेश्वर बाबा गेलै रहऽ केओ हर जोतै लए तऽ ओकरा ई हरमे टकरेले रहय आओर ओकरा ई बाबा दर्शन दलकै अपने अङ्कुरित भेलै छै ओहि दिनसँ ई तिलेश्वर मन्दिर बहुत नीक भए गेलै आओर तिलेश्वर बाबा ओहि दिनसँ सब बुझि गेलै जे एतऽ बाबा छै आओर ई तिलेश्वर मन्दिर अपने अङ्कुरित भेल छै एकरा केओ बनेलकै हँ नहि आओर ई तिलेश्वर मन्दिर ओहि दिनसँ बहुत अथी आगाँ बढ़लै हँ आओर बहुत आगाँ अब तक तऽ बहुत आगाँ बढ़ि गेलै हँ जेकि हमरा सभके बहुत पहिनेसँ बनल छै बहुत हमसभ सुनलियै हँ जे हमर सभके घरके दादा दादी कहैत रहै ई तिलेश्वर मन्दिरके बारेमे इएह खातिर तिलेश्वर मन्दिर बहुत परसिद्ध छै अपन सुपौल जिलामे आओर बहुत दूर दूरके आदमी सभ एकर बारेमे जानै छै आओर आओर बगलमे कपिलेश्वर मन्दिर सेहो छै एकरो इहो बाबा अङ्कुरित छियै जेकि एतऽ बहुत पहिने ऋषि मुनि सभ तपस्या करैत रहै आओर एतऽ अभी तक ओ खद्धा छै जेकि ओकर अन्दरमे बहुत अभी तक बहुत चीज सभ छै जे पुराण कथा सभ छै जे हमर सभके देख रहल छियै आओर ओतऽ बहुत कपिलेश्वर मन्दिरमे ओतऽ ओ पोखरिमे गङ्गा मिलल छै जेकि ओतऽ लोग जाइ छै तऽ नहाबै सेहो छै आओर ओतऽ गङ्गा नहेलाके लाभ मिलै छै कपलेश्वर मऽ ओहो मन्दिर बहुत प्रसिद्ध छै सुपौल जिलामऽ